आमच्या काणकोण वाठारांत झाडां झोपां शेतां ही भरपूर आशिल्ल्यान तशेंच मुबलब दर्या वेळ आशिल्ल्यान वारो हो बऱ्या प्रमाणांत हांगा व्हांवता वाऱ्याक लागून हांगा प्रदूशण दृश्टीक पडना झाडां झोपांक लागून किंवां पावसाक लागून हांगा वातावरण हे स्वच्छ आसता